देंगि लोमजानाय आरो मेलेरिया बायदि थामफैफोरनिफ्राय सोमजिनाय बेरामफोरखौ जोङो ओ बोखारनो थाखाय जों गिबियावनो जों साखोन सिखोनै थानांगोन गावनि न' एबा बारिफोराव जमा जानाय दैफोरखौ जोङो माबोरै ओ खारहोनो हागोन बेखौ जों नायनांगोन आरो न' गुदियावनो जों हाग्रा बंग्रा फोरखौ साफा खालामना लानांगोन आरो मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो जों धुब सावनानै बा धुना सावनानै जों न' हाबनाय थामफैफोरखौ होखारनो नाजा नांगोन आरो बेबायदिनो लोगोसे ओ गोबां हुदाफोरखौ जों फालिनो हायो जेरै सोरबाफोर न'आव लोमजादेरनाय जादोंब्ला बेखौ जों मुसारि सिङाव थाहोनाय बा बेजों थांदेरालासिनो जाहाथे थामफैनिफ्राय बे बेरामा बारदेरफैनो हाया बेखौ जों ओ माखासे बे हुदाफोरखौ जों फालिनो हायो